बात करें अगर नगर पालिका और नगर पंचायत किन कार्यों में शामिल होती है तो स्पष्ट रूप से तो अपन देख सकते हैं बहुत से कार्यों में नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल होती हैं जैसे सुबह सुबह जो कचरा गाड़ी आती है तो अपन कह सकते हैं कचरे के निपटान और एक सुव्यवस्थित नगर पालिका और नगर पंचायत रखने में ये तो उनके प्रमुख कार्यों में से एक है उसके अलावा सफाई को लेकर सड़क से लेकर नालियों की सफाई उनका सुव्यवस्थित होना और ठीक तरीके से निर्माण नालियों का सड़क का अपन कह सकते हैं नगरपालिका के अधीन आने वाले सड़क सड़क जो कि खराब हो गई हैं उनका पुनःनिर्माण और नालियाँ जो खराब हो गई हैं उनका पुनःनिर्माण ये सब कार्य नगर पालिका और पंचायत के अंतर्गत आते हैं ये तो हमने आपको स्पष्ट रूप से बताएँ हैं अस्पष्ट रूप से कई कागजी कार्यवाही भी होती हैं जो मुद्दे नगर पालिका और पंचायत के अंतर्गत लोगों के आते हैं शिकायतें उनका निपटान भी नगरपालिका और नगर पंचायत के द्वारा किया जाता है